हेलो सुनलहुँ हँ अहाँकेँ होटल खुलल हइ से बहुत मने अथि सभ चीजसँ खाकऽ अबैत छथि तऽ कहैत छथि बहुत टेस्टी रहैत छै जे सभसँ जादा एखन खा रहल छथि सभ गोटा ओएह हमरा लए भेज देब हमरो कनि खाइके मन होइया तऽ मोबाइल पर पाइ भेज देब या नहि तऽ जे आयत लऽकऽ हुनका हम पाइ दै देब हम अपन एड्रेस बतबैत छी सीतामढ़ी शङ्कर चौक एगारह वार्ड नम्बर ओतहुँ भेज देब तऽ पाइ भेज देब हमहुँ चीखब